सुइजारलेण्डआव थांगोन बे जायगानि मिथिंगानि महर सुइजारलेण्डनि समाइना रमाइना बिबार बागान समाइना रमाइना हाजो हाला बिल्डिं न' गासैखौबो आङो जोबोर मोजां मोनो बिनि थाखायनो आङो सुइजारलेण्डआव थांगोन आरो बे सुइजारलेण्डआवहाय सुबुं अन्जिमानि हारआबो जोबोर खम आरो बेवहाय ओरैबायदि मोजां जाय मिथिंगानि समाइनाया बुहुमनि बयनिख्रुइबो समाइनासिन होननानै बुङोब्लाबो बुंद्रायनाय जानाय नङा दा बेफोरबादि समाइना रमाइना जायगायाव थाङोब्ला जोंनि देहा जोंनि खर' मेलेम माइन ब्रेन गासैबो मोजां जाहैजोबो मानो होननानै बुङोब्ला आबहावा सोलायनाय बा ख्लायमेट सेन्सफोरानो जोंनि देहाखौ मोजां खालामो दा जोङो बेफोरबायदियाव जायगायाव थांनो मोनोब्ला बारहावायाबो गासिबो सोलायजोबनाय जाहैगोन मोजां बारहावा मोनजाहैगोन मोजां बिनि मोजां नुथाइ नुनानै न' बिल्डिं गासैखौबो नुनानै आरो बे जायगायाव मा मा आबहावा सोमजिदों मा मा जादों बेफोरखौबो जोङो बेरायहैनानै एसेबाबो नुनानै फैगोन आरो नोगोरआव थांनानै जोङो गोबां सोलोंनानै मोनबोयो जाय सोलोंनायखौ जिउआव बाहायफैनो हायो आरो गोबां नुथाइखौ नुनानै गाव गावखौबो जों दानानै लानो हायो आरो सोलोंनानै मोजां खामानिखौ मोजां हाबायाव बाहायफैनो हायो बिनि थाखायनो आङो बे जायगायाव जोबोद थांनो लुबैयो आरो आं बे जायगायाव जिउआव थांगोन